राजस्थान में सभु धर्म जा माण्हू रहंदा आहिनि हिंदू धर्म में आस्था रखण वारा इस्लाम मञण वारा सिख ईसाई सभु रहंदा आहिनि हिंदू धर्म जा माण्हू भॻवानु विष्नु जी पूॼा कंदा आहिनि ख़ासि करे कत्ती वारे महीने में विष्नु भॻवान जी वधीक पूॼा थींदी आहे ऐं मुस्लिम धर्म जा माण्हू पवित्र रमज़ान जे महीने में रोज़ा रखी पंहिंजे अल्लाह खे ख़ुशि कंदा आहिनि हिते जा पारम्परिकु लोक डांस कालबेलिया डांस घूमर डांस ऐं गेर हिते जा ख़ासि नाच आहिनि